अ नों सोरमोन आं दङ न'आवनो दङ डक्ट'रनि

भकटपारायाव भकटपारायाव लांनो हागोन दङ मोजाङानो अ मोजां मोजां दङ हायो दङ मोजाङानो हायो बिसोरो डिलिबारि लांनाय माबानाय लांजागोन नार्सफोरबो दंखायो आरो बिदि डक्ट'रबो दंखायो आरो कम्पिउटार माबाबो दंखायो दंखाजोबो होनदों नार्सफ्राबो बै डिलिभारि माबानायफोरावबो मोजाङानो मोजाङैनो हामना फैयो माथो नायो नायो मोजां नायो डिलिभारि जागोन मोजां जागोन बेयावनो खाथिबो इसेबां माने गारि भाराबो थाङा गाहामानो लांनो हागोन माब्ला लांगोन होनबा लांनायालाय दिनैनो अ जागोन दे बिदिबा सानैजों लांनोसै सानैजों लांनोसै आंबो अ हागोन मानो हायालाय अ अ जागोन दे अ मायाव गारिया मायाव लांगोन वान जिर' ओयद आवना लिंहरदों अ नांगौबा जोंनाव दंखायो वान जिर' ओयदआ भकटपारायावहा

अ होनबा रेडि जाखादो बेकफोरा माबा जि जोमफोरा सोखाना ला रेडि खालामखा आरो माबा दैफोरबो नांगौ जायो ओं ओं माबा फ्लाक्सआव दै गुदुंबो एसे सोना लाखा दै गुदुंबो एसे सोना लाखा फ्लाक्सआव दै गुदुं आरो बे अ बेमारिनि गाननाय जोमनाय बेफोरखौ सोना लाखा रेडि खालामखाना ला अ आरो हायोबा ओंखामबो इसे जाना ला उखैयो

अ जागोन दे रेडि जानानै अ अ अ अ औ हागोन आं हागोन अ माबा आसाखौबो लिंदों नामा आसाबो लिंदों आसाखौबो लिंदोंनामा होनदों आसा आसाखौबो लिंदों आसा आसा अ अ अ आं अ आं इसे खामानि दं बेखौ मावनानै थांगोन अ अ नों गारि अ अ

औ अ अ आंबो न'आव इसे खामानि मावना लानि बेनिफ्राय थांसिगोन अ अ अ अ

बोथोराबो बारबो फैदों जिबो लाखा जोमनाय जिफोर थान्दा बार माबानो नोङो बिदिबा मा दोनथ'नोसै दोनथ' लायनोसै दे होनबा दे होनबा ओंखार ओंखार अ ओंखार फैनोसै आं अ ओंखार हैनोसै होनदों ओंखारनानै थांसै अ दे दे दे होनबा दोनथ'नोसै ना अ दे अ अ दे अ